मिगी देस्सी रुट्टी बड़ी पसंद ऐ जि'यां कि साढ़े इत्थै धाम ही लोग करदे धाम सारें कोला दा पैह्लें हलवाई गी आक्खन जंदे हलबाई आखदा चलो करी देह्गा धाम लोग धाम करी कुरियै हलबाई उ'नें गी समान लखांदा डहान कड्डदा लोग बड़ा इ'यां सिस्मट रखदे कुसै दै सतवाह् होग तां सत्त दिन सतवाह् च निकली जंदे शैल धाम बनदी दो कोआंनटल चौल बनदे अट्ठ सगले दाल बनदी अम्बल दा कड़ाह् बनदा शैल देस्सी अम्बल बनदी ईमली आह्ला कद्दूं आह्ला ते बड़ा किश पेदे होंदा जि'यां दाल बनदी माहें दी दाल ओह्दे च सारें कोला दा पैह्लें माहें दा दाल पांदे पानी पाइयै सगले गी तुगा देइयै शैल मुट्टे शैल सगले गी तुगा लाइयै ओह्दै बिच्च दाल पांदे बड़काेयै दाल पांदे फ्ही उस्सी खट्टी ओड़दे उप्परा दा जिसलै मांह् फड़दे माहें गी ओह् देई ओड़दे तेल पाई ओड़दे हल्दी पाई ओड़दे खंड पाई ओड़दे खंड आक्खा ना गरी बूरा पाई ओड़दे फिरी तेल देई ओड़दे उप्परा दा गरी बूरा पाइयै शैल मलाई मलुइयै गर्म मसाला पाइयै इंग उंग पाइयै लोंग लांग पाइयै जेह्ड़ा मसाला प्हीते दा होंदा शैल करियै ओह्दे च पाई पुइयै फ्ही उस्सी रेड़ मारदे शैल करियै चने दी दाल चाढ़दे चने दी दाल तौले बनी जंदी उस्सी कोड़ै तेलै च मलाइयै पांदे ग् मसाला पाइयै धनियां पाइयै शैल करियै फ्ही बनाईयै रेड़ा देइयै शैल बनाई बनुइयै अट्ठ सगले बनाई बनुईयै साढ़ै कोई छे सत्त बज़े रसोइया रसोऽ लांदा ते जेह्ड़े शांटे होंदे उ'नें गी चौल धोन लाई ओड़दे चौल चाल धोइयै शैल करियै चौल बनांदे बड़े शैल इ'यां जां ते मुट्टे चौल होई गे खाने गी बड़ा नन्द औंदा इ'यां देस्सी रुट्टी होंदी खाही खुहियै इ'यां शैल करियै फ्ही लोग धाम खान ओैंदे लोग नज़ारे दी रुट्टी साढ़े इत्थै जम्मू च मज़ा गै कुछ होर ऐ इ'यां बाह्र अजकल्ल चाईनिस फूड़ चले दी गंदा छड़ा बमारियें दा घर लोग आखदे बखार चढ़िया एह् होइया लोग शैल बमार बमूर होई जंदे फ्ही लोग ओह्दे बाद लोग डाक्टरें कोल जंदे शैल पैहे दिंदे डाक्टरें गी ते देस्सी रुट्टी नेईं खंदे इ'यां बमार होइयै डाक्टरें गी पैहे देई ओड़ने देस्सी रुट्टी खाहियै ते बंदा नज़ारे दा रौंह्दा शैल इ'यां जि'यां जि'यां पैह्लै जमानै च बुड्डियां सवेला उट्ठियै बचैरियां कुन्नियें दियां दालां बनांदियां हां सारा टब्बर बेहियै नज़ारे कन्नै नहाई धोइयै रुट्टी खंदा हा दपैह्री त्रै टैम राती बड्डलै फ्ही बड्डलै बुड्डियां फ्ही उट्ठी जंदियां हां अजकल्ल लोकें दियां जनानियां इ'यां नमियां जनानियां आई दियां कोई नइं दिखदा इ'यां कोई रुट्टी बनाने गी औंदी नेईँ बाह्रै दा मंगवाई लैंदियां जि'यां पिज्जे बर्गर हाड़डाग समोसे सब इ'यां मर्चें आह्लियां रुट्टियां खंदियां इ'यां शैल मसाले आह्लियां ते फ्ही मरदियां फ्ही आखदियां बखार चढ़ियां फ्ही जंदियां डाक्टरे कोल अ'ऊं आखना मेरी मन्नो तां देस्सी रुट्टी खाओ जि'यां चौल दाल अम्बल दा मज़ा औंदा इ'यां लस्सी दुद्द देही घरा दा होऐ किन्ना मज़ा औंदा रुट्टी खाने गी शैल नज़ारा औंदा मज़ा बी औंदा लोग खंदे गै नेईं अजकल्ल लोकें गी पता नेईं केह् होई गेआ लोग जमाने कन्नै चला दे पैह्ले जमाने च जिन्दगी जिये बुड्डी बुड्डे दिक्खो हां अस्सी अस्सी नब्बैं नब्बैं साल्लें दे मरा दे अजै कल्लै दै लोग इ''यां चाईनिस रुट्टियां खाइयै मरी जा दे पज़ाहें पज़ाहें सालें दे गै अद्दे ते मुड़े बाहें साल्लें दे गै मरी जा दे इ'यां रुट्टी नशे लग्गी दे लोग नशा भैड़ा बड़ा भैड़ा एह्दे कोला दा देस्सी रुट्टी खाओ देस्सी चीजां खाओ जि'यां देहीं दुद्ध लस्सी घरै दा घ्यो होइ गेआ मक्खन होई गेआ किश बी खाओ इ'यां किन्नियां चीजां होंदियां अम्ब शम्ब फ्रूट फ्राट खाओ मिगी सारें कोला दा पसंद कीती जंदी चीज़ जि'यां नान होईये माहें दी दाल होई गेई कढ़ी होई गेई देंही होईया लस्सी होई घ्यो होइया मक्खन होईया किश बी दुद्ध कन्नै बनी दी चीजां मिट्ठियां चीजां होई गेईयां साढ़ै इत्थें धाम होई दियां सतवाह् दी सत्त दिन धाम होई कुसै नै इक दिन दाल चौल अम्ब लाई ओड़ेआ कुसै नै कुसै नै भठूरे लाई ओड़े कुसै नै शोल्ले लाई ओड़े कुसै नै ओह् ओह् गुलाब जामून लाई ओड़े इक दिन जलेबियां लग्गी दियां हां बड़ी जलेबी चली पूरे पिंडे जलेबियां चलियां कोई हिसाब नी पूरे पिंड जलेबी चली शैल जलेबियां चलियां इक दिन खीर लाई ओड़ी कुसे नै इक दिन जिस दिन ओह् सयूल लाई ओड़ी आलू लाई ओड़े चेहा लाई ओड़ी शैल रुट्टी लाई दी ही शैल रुट्टी बनाईयै ते बड़ी बड़ी दूरा दा लोग आए दे हे लोग खाइयै गे ते कि नज़ारा नन्द बज्जी जा इ'यां अजकल्ल खंदे लोग पिज्जे बर्गर बगैरा इन्नियां मैंह्गियां चीजां लेइयै देस्सी चीजां खाओ घरे दियां देस्सी जेह्ड़ियां बड़ा दियां अलग होंदियां हां जि'यां चनें होईये धान होईये किन्नी फसल होंदी ही पैह्लैं पैह्लैं कनक होई गेई अजकल्ल कक्ख बी नेईं उगदा जमीनै च ते कन्नै पैह्लें जमानै च बुड्डियां सवेला उट्ठियै बनांदियां हां दाल कुन्नी बिच्च ते चौल बनांदियां हां सारा टब्बर कट्ठा होइयै खंदा हा ते अजकल्ल हिरख प्रेम रेदा गै नेईं लोग पता नेईं केह् केह् खंदे ते लोकें गी भाखा गै निं जमाना लोग नमें नमें जमानें कन्नै चला दे भाई केह् करना लोकें गी केह् कोई आक्खै ते लोकें गी साढ़ै पिंडै च इ'यां शैह्री लोकें गी इ'यां चेत्ता गै भुल्ली दा सब किश देस्सी रुट्टियां खंदे हे लोग पता निं केह् केह् गंदा मंद खंदे अजकल्ल लोग कोई नशें गी गिज्जी दा कोई सिगट पिया दा कोई तम्बाकू खा'रदा कोई चिट्टे खा दा कोई पंगा मला दा कोई बीड़ियां पिया दा कोई कूल डमददत़ लिप्पां ला दा तां गै मुड़े सब बिगड़िये परानें बुड्ढ़े अस्सी नब्बें नब्बें सालें दे दिक्खो कोई जि'नें गी फिकर फाक्का नेईंं होंदा हा पूरी ध्याड़ी बचारे ध्याह्ड़ियां लांदे रौंह्दे हे कम्म करदे रौंह्दे हे अज कल उनेंगी पता गै नी लगदा पता निं केह् करदे न लोग लोग अजकल्ल पता निं केह् होई गेदा अजकल्ल बदली गै गेदे नेईं इक दुए कन्नै खबरै औंना नेईं किश अपने घरा दे लोग दिक्खो इ'यां ते इ'यां अजकल्ल साढ़ै इत्थें धाम होंदी ते शैल धाम करदे लोग इ'यां शैल धाम करिया हिरख प्रेमै कन्नै बौंह्दे कट्ठे होइयै चौल कट्ठे करदे पिंडा गराही शराही करदे इ'यां कुसै सौ रपेआ चाढ़ियां कुसै लूना दा पैक्ट चाढ़ियै कुसै हल्दी देई गेआ कोई कद्दू चाढ़ी जंदा कोई चौल देई जंदा कोई दालां कोई बचैरा पूरी पूरी धाम गै इ'यां मुफ्त गै करी जंदा जि'यां साढ़ै इत्थें परशुराम ज्यंति आह्ले दिन धाम होई शैल पूरे पिंड धाम आक्खियै नाइयै कोला दा खोआई धाम शैल धाम आक्खी उक्खियै शैल धाम आक्खी चौल बनाए चौल बनाई बनुइयै अम्बल चाढ़ेआ शैल डक्करे डुक्करे करियै शैल चीरी चूरियै शैल मसाला मसूला दाल दूल पाइयै शैल इ'यां फ्ही ओह्दे बाद च में शिवजी भगवान दै चाढ़ेआ परशाद में शिवजी भगवान दै परशाद चाढ़ियै फ्ही पिंड धाम खाई ओड़ी मुड़े टेवल टूवल लाई ओड़े स्टैंडिंग प्रोग्राम कीता केईं मुड़े बचैरे लोग खंदे गे ते प्लेटां जूट्ठियां मुड़े बड़ा हेठ मांजदे गे बचैरे फ्ही ओह्दे बाद च फ्ही भांडे सारे पिंड जिसलै खाइयै बी ब्हारी सोत फंड मारी मुरियै सब किश साफ करी ओड़ेआ चौल इक नी रौह्न दित्ता थल्लै जेह्ड़े चोल चाल बचे दे हे ओह् डंगरें डुगरें गी पाई ओड़े चिड़ियां चुड़ियें गी पाई ओड़े ते ओह्दे बाद च अम्बल बचे दा हा थोह्ड़ा जेहा असें केह् कीता डहानै च गै डोह्लिया डहान उप्परा दा बंद करी ओड़ेआ ते फ्ही भांडे साफ सूफ करिया मांजी मूजियां सारे कुसै गड्डी च पाइयै ट्रैक्टरै च पाइयै घरैं घरैं दित्ते भांडे जिं'दे ले दे हे पिछलै दिनें दे भांडे फ्ही अस मुड़ियै धामा दा इंतजार करा ने माड़ा म्हीना तारा डुब्बे दा साढ़ै पिंड इक धाम नेईं होई हून केह् पता हून है कल परसो ब्याह् धाम होनी साढ़े पिंड होर देस्सी धाम खाने गी असें बड़ी पसंद मन लाइयै धाम खन्ने शैल भगवान करियै सानूं धामां थ्होंदियां रौह्न शैल कृपा बनाई रक्खै भगवान साढ़े पर इ'यै जेहियां धामां लोकें गी भगवान देस्सै च गै रौह्न देऐ कुदै बाह्र निं जान देऐ इत्थैं सानूं नौकरी देई ओड़ै भगवान शैल करियै भगवान करियै साढ़े इत्थें फसलां होंदियां रौह्न देस्सी चीजां रड़दियां रौह्न लोकें हिरख प्रेम बने दा र'वै लोग इक दुए गी धाम रुट्टी आखदे रौह्न शैल इ'यां लोग देस्सी बने दे रौह्न इयां गर्मी बड़ा पवा दी ऐ इ'यां इ'नैं दिनें देहीं खाई लेई लस्सी पी लेई घ्यो खाई लेआ रातीं शैल इ'यां टैन शैन होइयै ते खेतरें च कम्म कीता जि'यां लोकें गी अजकल्ल टैक होआ दे लोग अजकल्ल चैईनिस रुट्टियां खा दे टैक होआ दे फ्ही लोग मरा दे किन्ने लोग मरा दे इ'या तां अस इन्ने सख्त ऐं असैं देस्सी चीजां खानियां चौल खान लस्सी खानी दाल खानी घरा दा घ्यो खाना दुद्ध पीना घ्यो खाना शैल मक्खन खाना घरै दियां चीजां खानियां तां अस लोग तगड़े होन्ने बाह्र लोग शैह्री लोग मता दे पिज्जे खा दे बर्गर खा'रदे इ'यां समोसे खा दे नी उ'नें गी साढ़े इद्धर दिक्खो इ'यां लोग

शैल सोआद औना इं'दी रुट्टी इ'यां पैह्लै जमानै बुड्डियां बडलै सवेला उट्ठियै कु'न्नियें दी दालां चाढ़दियां हियां ते पूरा टब्बर त्रै टैम रुट्टी किट्ठे होई खंदा हा शैल हिरख प्रेम हा लोकें च अजकल्ल चेत्ा गै भुल्ली दा लोकें गी लोग शैह्री होई गेदे लोग इ'यां जमाने कन्नै चला'रदे साढ़े ग्राएं च अज़ें बी बड़ा फर्क ऐ लोग शैल इ'यां रवा दे हिरख प्रेमा कन्नै रवा दे शैल इ'यां इ'यां शैल रवा दे लोग इ'यां भगवान इ'यां गै कृपा बनाइयै रक्खै लोकें पर शैल धामां चलदे रौह्न साढ़े पिंड जिन्दगी जीनें दा नज़ारा गै किश होर होई जंदा शैल इ'यां नज़ारा गै किश होर होई जंदा रुट्टी खाने दा इ'यां पूरे लोक धाम खान लोग कट्ठे होइयै ते किन्ना नज़ारा औदा ऐ एह् लोग इ'यां गै चेता गै भुल्ली दा लोकें गी इ'यां पैह्लैं जमाने च लोग शैह्री होई गेदे अजकल्ल साहू लोग केईं कोई उद्धरै गी नस्सी दा कोई उद्धरै गी नस्सी दा सानूं भाईया पिंडें च गै रौह्ना सानूं शैल रुट्टी भगवान देई ओड़ै देस्सी खैाने गी इयां ध्यो होइया देहीं होइया चोल होइयै मिट्ठे चौल होइयै शैल गुड़ होइया घरा दा किश बी इ'यां रोह् होई गेई पीने गी शैल इ'यां मिगी बड़ा सोआद लगदा मिगी देस्सी रैह्न सैह्न बड़ा पसंद ऐ शैल इ'यां जि'यां लोग रौंह्दे इ'यां बड़ा मिगी बड़ा मेरा बड़ा रुह् खुश होंदा एह् जेही चीजां दिक्खियै